हैलो आप चिड़ियाघर से बोल रहे हैं हाँ हम यह बच्चों को लेकर चिड़ियाघर देखने आ रहे हैं आ सकते हैं ठीक है आपके चिड़ियाघर में देखभाल अच्छे से होती है साफ़ सफ़ाई होती है ठीक है आपके चिड़ियाघर में हाथी है हाथी शेर चीता सब जानवर हैं और पक्षी हैं मोर तोता और मैना ये पक्षी हैं इनको इनको दाना पानी ठीक टाइम पर मिलता है और बग़ीचा है ठीक है हम लोग आते हैं आपके यहाँ किस टाइम पर आएँ हम शाम को पाँच बजे तक आएँगे आ सकते हैं ठीक है ठीक ठीक है ठीक है